पहले के लोग बैलों से खेती करते थे जिससे जैसे दो तीन बैल लेके जाते थे बा बांध के उनको खेतो में हल जोतते थे टाइम लगता था दो तीन दिन लग जाता था खेत की गोड़ाई करने में मेहनत भी लगता था टाइम भी लगता था समय भी बहुत ज़्यादा लगता था और खेती में भी प्रॉब्लम होती थी किसानों को और खेत भी अच्छे से नही हो पाता था और अब के अब के जमाने में ट्रैक्टर आ गया है ट्रैक्टर से खेतों की गोड़ाई अच्छे से हो जाती है और मेहनत भी नहीं लगता पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन टाइम नहीं लगता किसानों को मेहनत नहीं लगता खेती करने में ट्रैक्टर से बहुत सारे काम मतलब की उपयोग हो गये ट्रैक्टर की ट्रैक्टर से आ से जुताई बोआई भी हो रहा है जुताई गेहूँ की जो गेहूँ की भी जुताई होती ये ट्रैक्टर से आज पहले के लोग गेहूँ अपने हाथ से काटते थे दो तीन दिन चार दिन पाँच दिन तक काटने ते थे फिर उसको बांटते थे ढोते थे फिर उसको पिटते थे डाल हाथ से पीट कर गेहूँ निकालते थे दाते थे अब के ज़माने में किसानों को उतना ते तकलीफ नहीं होती ट्रैक्टर से ही गेहूँ की कटाई कर देते हैं फिर बांध के उसको ट्रैक्टर में ही लाद कर रख लेते हैं और दारा उसको ट्रैक्टर में डाल कर अपना गेहूँ अलग निकलवा लेते हैं भूसा का अलग कर देते हैं फिर गेहूँ को घर पर लाना पहले लोग गेहूँ को घर पर लाना था तो सर पर लाद कर घर पर ले कर आते थे अब अब क्या है ट्रैक्टर से लोग कितना भी गेहूँ हो अनाज हो घर पे ट्रैक्टर में ही लाद कर ले कर चले आते हैं उनका टाइम भी नहीं लगता मेहनत नहीं लगता पैसा लगता है थोड़ा ज़्यादा लेकिन उनका काम अच्छे से हो जाता है चने की खेती हो मटर की हो या फिर किसी चीज की खेती हो ट्रैक्टर से ही हो जाता है ट्रैक्टर से अगले फसल धान की खेती में भी ट्रैक्टर से ही ह वो लोग जा के ट्रैक्टर से पानी भर भरने बाद कोड़ जोताई कर लेते हैं उसके बाद टेक गेहूँ धान भी आ ट्रैक्टर से ही कटवा लेते हैं और ट्रैक्टर में ही ट्रैक्टर से ही धान जो ए उसको चावल निकलवा लेते हैं पहले लोग हाथ पहले के ज़माने के लोग हाथ से गेहूँ धान को पीटते थे उसको दाँत मसीन में सिर पर लाद कर ले कर जाते थे फिर धान को दाते थे फिर ले कर आते थे घर पर अब जो है ट्रैक्टर है घर पर बुला दो तो घर पर ही आ जाता है और अपना हमारा जो धान है उसको पीट पीट पीट पिटने में वो पीट भी देता है और उसमें से चावल भी निकल जाता है फिर हम लोग को ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है किसानों को काम भी हो जाता है अच्छे से पह पहले ये लोग कोई भी सरसों की खेती हो उसको हाथ से पीट पीट के दो दिन चार दिन तक हाथ से पीट पीट के सरसों निकालते थे अब क्या है ट्रैक्टर में काटो फिन तुरत ट्रैक्टर में ही खेतों में ही अपना ट्रैक्टर ले जा के दवाये दवा देते हैं इससे कि सरसों निकल जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है किसानों को टाइम भी नहीं लगता है ज़्यादा और आजकल ट्रैक्टर से बहुत ज्यादे फायदा हो गया है हम लोगो को किसानों को की हमारा टाइम भी वेश नहीं होता आलू की जैसे खेती है पहले के लोग आलू की खेती हाथ में से गोड़ाई करते थे हाथ से बोआई करते थे और अब जो है ट्रैक्टर से हीं गोड़ाई कर लेंगी कर लेते हैं बोआई कर लेते हैं आलू की खेती ट्रैक्टर से ही खन खन के निकाल लेते हैं फिर उसमें उसको बोरे में भरके ट्रैक्टर में लाद कर घर पर भी ला लेते हैं पहले के लोग जो हैं उसको को उसको कोड़ते थे फिर उसको बोते थे उसको हाथ से उसमे दुई तीन चार दिन लग जाता था उनको बोने में फिर उसको अ भो उसको अ हाथ से खन के आलू निकलते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था लग जाता था किसानों को अब जो है टाइम नहीं लगता ट्रैक्टर से ही सब कुछ हो जाता है हमारा कोई भी सामान हो जैसे खेती का कोई समान लाना हो खाद वगैरह जो भी हो ट्रैक्टर से ही लाद कर ले कर आ जाता है खेत में रख देते है खेती का भी सामान खाद खेत से ही खेत से ही आजकल आज के जमाने मे ट्रैक्टर से ही काम हो जाता है हाथ से किसानों को नहीं करना पड़ता कोई भी काम जैसे घर बनवाना हो ट्रैक्टर से आर वो वो सिमेंट हो बालू हो वो सब ट्रैक्टर से ही ट्रैक्टर में ही लाद के घर पर ले कर आ जाते हैं किसानों को स्टा टाइम नहीं लगता लाद कर ले के आने में अपना ट्रैक्टर से बहुत जादे फायदे हो गये हैं आज किसानों को ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा फायदा है आज मेहनत नहीं लगता उनका टाइम भी नहीं लगता पैसा तो लगता है लेकिन काम अच्छे से उनको हो जाता है चाहे बोआई हो चाहे गेहूँ चावल को दाना हो या फिर ढ़ो कर ले कर आना हो या फिर उनका उनको कहीं भी कोई भी सामान हो कहीं भी ले कर जाना हो भूसा वगैरह सब उनका ट्रैक्टर में हीं हो जाता है ईटा हो मिट्टी हो बालू हो सीमेंट हो चाहे जो भी समान हो ट्रैक्टर में लाद कर ले के चले जाते हैं तेर्कतर से बहुत ज्यादे फायदे हो गये हैं हमलोग को पहले के जमाने के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी टाइम भी उनका लगता था काम भी समय पर नहीं हो जाता था हो पाता था अब ट्रैक्टर से काम भी जल्दी हो जाता है समय भी नहीं लगता और उनका काम भी अच्छे से हो जाता है